भाग्यश्री भाग्यश्री हेन सुभाणे मुंहिंजे पुट जो बर्डे आहे त हिते घर में नंढी सी पार्टी रखी आहे त उन जे करे न थोरो कमु वधी वेंदो ऐं थोरा घणा दोस्त बि ईंदसि इनजा थोरा संदसि रिलेटिव बि ईंदा ऐं थोरो शाम जो टाइम आहे छहें बजे जो छहें खां वठी थोरो लेट बि थी सघे थो न घर में ई स्नेक्स ठाहींदासीं थोरो घणो थोरो घणो ॿाहिरां बि ईंदो पर मोस्टली त घर में ई ठहंदो छो की अॼु कल्ह त तव्हां ॾिसो था हाइजेनिक जो ध्यानु रखी करे जेतिरो थी सघे ओतिरो पाण घर में कंदासीं

न न दीदी पैसनि जी कोई ॻाल्हि कान्हे असां पैसा त तव्हांखे जीअं चवंदा तीअं करे ॾींदासीं पर हुनमें ख़ाली टाइम जो आहे तव्हां हेन टाइम ते असां खे हेतिरो टाइम ॾई सघो था न न अहिड़ो त कान कंदासीं ॾिसो न जेको नाश्ते में आहे त भई हीअ आलू जी टिकियूं थी वयूं ऐं अॼु कल्ह ॿारनि खे त नूडल्स त वणनि था त थोरा नूडल्स ठहंदा पास्ता ठहंदो पास्ता ॿ या टे प्रकार जा पाण ठाहे था सघूं था तीअं पास्ता ठहंदा ऐं मेन कोर्स त तव्हां यूट्यूब ते ॾिसी करे थोरो नूडल्स त अची वेंदव न थोरो त छा टाइम ते अॼु कल्ह दोस्त ईंदा त हू त थोरो डिमांडिड हूंदा आहिनि न त दोस्तनि जे ख्वाहिशुनि जे हिसाब सां थोरो नूडल्स हलो ठीकु आहे जे तव्हां पास्ता नथा ठाहियो त छोला डॿल रोटी हलाए छॾींदासीं या पाव भाॼी करे छॾियूं त तव्हां हा त ॿियो बि हिकु पोइ जेसिताईं छा ठाहियूं डॿल रोटी तव्हांखे सही लॻंदव की न पावभाॼी सही अथव ठाहिण में और टाइम में

हा कार्यक्रम त थोरो सवेल अचो न जीअं ॾिसो हेन पंदरहां खां वीह त हिनजा दोस्त हूंदसि हा ऐं हेन थोरा थोरा रिलेटिव हूंदा अठ ॾह ॼणा आहियूं छो त ॿारनि जी पार्टी आहे त ॿार ई वधीक हूंदा जेके ख़ासि ख़ासि रिलेटिव आहिनि न मतिलबु सम्झी वठो पंजवीह खां सतावीह माण्हू

हूं ह उ हू त भले पर हेन थोरो अचण खां पोइ ठहण ऐं ठाहिण खां पोइ त हीउ रंधिणा वधंणा बि थोरो थोरो सेट करे साफ़ु करे छॾिणा पवंदा ईंअ न की पोइ सॼो जीअं

हा हा ठीकु हा हा

हा भले ठीकु आहे हा अचो त पघार हा ठीकु आहे अचो त ॻाल्हायूं हा भले जय झूले